मेरे क्षेत्र में स्टेडियमों आकारों मैदानों में का काफ़ी आयोजन होते हैं और ये आयोजन व्यक्तिगत सामाजिक एवं सरकारों के द्वारा एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी कराया जाता है इससे एक फायदा ये होता है कि जो खिलाड़ियों के लिए एक उत्साह बढ़ता है उनको अ मैदानों की जो कमी होती है वो इनके द्वारा अ आसानी से अ दूर हो जाती है साथ ही इसके साथ खेलने से अ मैदानों में खेलने से एक एक सीमा सीमित होती है जिसके कारण अपने लोगों के साथ ना तो उसमें कोई व्यवधान पड़ता है साथ ही काई लोगों के साथ छ स्टेडियम में अखाड़ों में खेलने से एक अ रोजाना का एक स्थान भी मिल जाता है इसके कारण कई जगहों को चैंज भी नहीं करना पड़ता है साथ ही साथ यहाँ पर आप है ना अपने हिसाब से अ मैदान के पा अ का पर्याप्त रूप से उपयोग भी कर सकते हैं जो कि अ खेल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है निभाता है